ہیلو برلا پلانٹوریم جی مجھے برلا پلانٹوریم کے حساب سے بات کرنا جی جی اچھا سر یہ پورا ویک کھلا رہے گا یہ جی اچھا اس کے بارے میں برلا پلانٹوریم کے بارے میں مجھے بتائیے اوکے جی جی جی جی ہاں میں اسٹوڈینٹ ہوں اسٹوڈینٹ کے لیے کچھ ڈسکاؤنٹ ہوسکتا ہے جی اچھا ٹرانسپورٹ فیسلٹیز کچھ ہے آپ کے وہاں جی کل ہی تھرسڈے ہی بند رہے گا باقی کا ویک پورا کهلے رہا کهلا رہے گا اولا اوبیر سے ہم جو بھی ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ہیں مجھے اس سے وہاں پر آنے میں کچھ پرابلم تو نہیں ہوگی نا جی جی شکریہ